جی ہاں ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں جو توہمات پہ یقین کرتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ سب پر تو یقین نہیں رکھنا چاہیے ہم لوگ تو اللہ کو ماننے والے ہیں ایک اللہ کو مانتے ہیں کچھ بھی ہو کرنے دھرنے والی ذات تو اللہ ہے لوگ کہتے ہیں وہاں یہ ہے ایک درخت ہے وہاں یہ بھوت کا سایہ ہے پریت کا سایہ ہے ایسا کچھ نہیں ہے لیکن اللہ بہتر کہ جب اللہ پہ یقین ہوتا ہے تو اللہ ہی سب کچھ کرتے ہیں کرنے دھرنے والی ذات اللہ ہے جہاں بھی ہو جیسا بھی ہو قبرستان لوگ کہہ یہ بھی کہتے ہیں رات میں قبرستتان نہیں جانا چاہیے وہاں نہیں جانا چاہیے اس جگہ نہیں جانا چاہیے ایسا کچھ نہیں ہے جب یقین ہو پختہ یقین اللہ پر بھروسہ ہو تو کہیں بھی انسان جا سکتا ہے اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں اس کے پاس مت جاؤ یعنی کہ کچھ کہنے والی بات تو ہے نہیں لیکن انسان کے اندر اگر بھروسہ ہو یقین ہو تو سب کچھ ہو جاتا ہے چاہے کوئی بھی ہو اور کچھ بھی نہیں